ہیلو

تم آج کل کام وام صحیح سے نہیں کر رہی ہو نہیں ڈسٹنگ وغیرہ میرے میز پہ دیکھو ٹیبل پہ دیکھو ڈسٹنگ وغیرہ اتنی ساری ہو رکھی ہے کیا صفائی کری ہے تم نے میرے کرا ہوا ہے تم نے صحیح سے جھاڑو وغیرہ بھی نہیں لگائی ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں لگ رہا کہ تم نے ڈھنگ سے کام کیا ہے تھوڑا بہت بس اوپر اوپر کا کام کردیا ہے اور باقی تو ڈسٹنگ وغیرہ ویسی ہی ہے اور آج کل تم لیٹ بھی اتنا آ رہی ہو اتنا لیٹ کیوں ہو رہی ہو تم تو تم کام تو دھیان دو کام پہ تو دھیان دو تمہارا کام کیسا ہو رہا ہے آج کل بتاؤ مجھے گھر پر جا کے دیکھا میں نے تو اتنا سارا مجھے کام جو تھا وہ بالکل بھی صحیح نہیں لگا بالکل بھی تمہارا کام مجھے تو میں نے تمہیں جو بتایا تھا تم نے میز کے نیچے بھی دھول وول ہو رہی ہے تم نے اوپر اوپر کا سارا کر دیا ہے لیکن میز کے اندر کا نیچے کا سارا دھول جمی ہوئی ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے نہ تم نے کیوں نہیں کرا نیچے سے میں تمہیں اسی بات کے پیسے دے رہی ہوں آگے سے ایسے نہیں ہونا چاہیے دھیان میں رکھنا اور اگر آگے سے ایسا ہوتا ہے تو میں تمہارے پیسے کاٹ لوں گی نہیں اور ہاں بس تھوڑا سا یہ تھوڑا دھیان رکھنا مطلب کہ جو یہ نیچے ویچے کا کوڑا ووڑا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا نکال کے صاف کر دیا کرو ڈسٹنگ وغیرہ اوپر اوپر کی تم نے کردی نیچے کی بھی تو کرنی چاہیے نہ

ہاں آگے سے دھیان رکھنا ورنہ میں پیسے کاٹ لوں گی پھر مجھ سے مت بولنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے